आं थाखानायनि बिफांफोरनिफ्राय आरोबाव बिफां दिहुनबावनो थाखाय बिफांनि फिथाइ बे फिथाइफोरनिफ्राय बेगरफोरखौ बुथुमनानै बे बेगरफोरखौ मोजां मोजां जायगाफ्राव जावैनानै जे जायगाफोराव बिफांफोरा खिलिनो एबा रज'नो खाबु दं बै जायगाफोराव जावैनानै बिफां फुलि देरनो थाखाय मोजां खाबुनि थाखाय आं बैफोर जायगाफोरखौ बासिनानै आं बेगरफोरखौ जावैयो आरो जावैनानै देरबोला आं बै बि बिफां फुलिफोरखौ मोजां खाबुगोनां जायगाफोराव गायस्लायो गायस्लायनानै बैफोर बिफांफोरनिफ्राय आङो सायख्लुम सायाफोर लायो आरो बे बिफांफोराव जिरायनानै बेफोर अक्सि बे बिफांफोरनि अक्सिजेन फोरखौ आं हां महरै बाहायो लोगोसेनो बै बिफांफोरा फिथाइ थाइग्रा बिफ्लां बिफांब्ला बा एबा जाजाग्रा फिथाइब्ला आं बै बिफांफोरनिफ्राय बैफोरनि फिथाइफोरखौ जायो आंनि गोग्गो देहानि थाखाय बेजों लोगोसे जाय बिफांफोरनि दालाय बिफांफोरनि दालायफोरा गोदानै गायस्लाय जायो बा दालायफोरा थांगोन बैफोर बिफांफोरखौ आङो बैफोर बिफांनि दालायखौ आङो खोलोम होनानै खोलोम होनानै बै बिफांफोरा मोजाङै रोदाफोर हरोब्ला बै बिफांनि दालाय खोलोम होनाय जेबादि जे आं खोलोम होदों बै बिफांखौ आङो दालायखौ हास'नानै गोदान आरो मोजां जायगायाव गायस्लायफिनो आरो बै बिफ गायस्लायनाय बिफांखौ आं मोजाङै जोथोन लानानै बै बिफांनिफ्राय आङो बे बिफांनि मोननाय फिथाइफोरखौ जायो एबा आं बिनिफ्राय माखासे साया सायख्लुम लायो